नैजिदाइन नबेम्बर नै रोजा थामजिसे डिसेम्बर नै रोजा से नैजिब्रै फेब्रुवारि नै रोजा नै से जानुवारि नै रोजा से नैजिब्रै फेब्रुवारि नै रोजा थाम